जी नमस्ते मैम मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ अच्छा तो आपको कौन सा कट कटवाना है आप पहले ये बताइए

एक सेकेंड हाँ जी या फिर जैसे आप हाँ आपको जैसा हेयर इस्टाइल करवाना होगा जैसा कट करवाना होगा सब हो जाएगा मेरे यहाँ सब उपलब्ध है हाँ हमारे यहाँ जैसा फेसियल करवाना चाहेंगी वैसा वैसा हाँ क्लीनअप ब्लीच गोल्ड पैक जो भी करवाना होगा सब हो जाएगा जे जिस क्वालटी का कराना है यदि लोटस का करवाना है तो वो हो जाएगा पपाया का करवाना है तो वो हो जाएगा जैसे जिस जैसा आपको करवाना है वैसा हो जाएगा यदि आपकी ऑइली इस्किन रहेगी तो उस हिसाब से करेंगे या यदि आपकी ड्राई इस्किन होगी तो उसी हिसाब से करेंगे पर या कश्टमर जैसे कश्टमर होते हैं उसी हिसाब से हम लोग उनका फेसियल और हेयर इश्टाइल करते हैं जो वो बोलते हैं हाँ मुझे देखिए फेसियल ओसियल करवाने के लिए अगर हेयर इश्टाइल कराना हो या जो भी शादी के लिए तैयार होना होगा तो आपके घर हम लोग किसी को भेज सकते हैं लेकिन अगर कटवाना होगा तो आपको घर आना होगा अरे घर नहीं जैसे दुकान पर आना होगा और वहीं पर ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं आप आप आके एक बार देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर संपर्क करिए

हाँ हाँ ठीक है जित जितने लोग होंगे हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ मैम हाँ हाँ ठीक है मैम अपने हेल्पर को या तो मैं खुद ही जैसे करना होगा मैं अपने हिसाब से करके आपको भेज दूँगी

देखिए मैम शादी के लिए अगर तैयार होना होगा देखिए क्लीनअप करना होगा तो पाँच सौ लेंगे यदि गोल्ड गोल्ड पैक कराना हुआ तो एक हजार आठ सौ जैसी जिसकी क्वालटी रहेगी उस हिसाब से लगेगा सजाने का करना होगा यदि तो पाँच हजार दस हजार ऐसे लगेगा जैसा आपको सजवाना होगा अब फेसियल का हाँ यदि यदि सिम्पल कट ना देखिए सिम्पल कटवाना होगा तो सौ रुपए लगेगा लेजर कटवाना होगा तो दो सौ रुपए या थ्री इस्टेप कटवाना होगा तो दो सौ या जो उससे अच्छा कटवाना होगा जैसे तो कोई अलग इश्टाइल हुई तो पाँच सौ

ठीक है चलिए जरूर हम हमारे यहाँ आइएगा संपर्क करिएगा हम आप जो जैसा बोलेंगी मैं वैसा कर दूँगी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते